میری پوزیٹیو رائے جو سو ماسک کے متعلق ہے کیونکہ جب کووڈ کا مرحلہ چل رہا تھا اس وقت جو سو ماسک ہمارے لیے جو سو بہت فائدہ مند ثابت ہوا آ کیونکہ اس سے جو سو ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہ رہے تھے تھے اور ماسک لگانے کے بہت سارے فائدے ہم کو حاصل ہوئے اور جو سو ماسک کی وجہ سے ہم بیماریوں سے بچ رہے تھے اور ماسک جو سو حکومت کی طرف سے بھی لاگو کیا گیا تھا تاکہ کرونا وائرس سے جو سو اپنے آپ کو بچایا جا سکے یہ ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کرنے کا پوزیٹو میری رائے اور اس کے برخلاف نگیٹو چیز یہ ہے کہ اگر کرونا سے بچنا ہے تو استعمال کرنا پڑے گا آپ کو ماسک اگر ماسک استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنے میں مشکل ہوگی تو جتنا آپ اپنے اطراف و اکناف لوگوں کو اس چیز کا مشورہ دیں گے آپ کے لیے اتنا ہی جو سو بہتر ہوگا کیونکہ ماسک سے جو سو جو ناک میں وائرس جانے کی وجہ سے بیماری پھیل رہی تھی اس سے بچایا جا رہا تھا تو یہ حکومت کی طرف سے ہر سٹیزن کے لیے اس کے حق میں جو سو بہتر تھا اور اس کے استعمال نہیں کرنے کی بھی وجوہات ہمارے سامنے پیش آئی کہ لوگ جو سو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بیمار ہو رہے تھے اور ہاسپیٹلس میں جگہ کم پڑ رہی تھی اتنے مریض جو سو ہاسپیٹلس میں جو سو ایڈمٹ ہو رہے تھے تو ماسک کا لگانا آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ لگانا آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے تو میری رائے آپ لوگوں سے یہی ہوگی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومت کی طرف سے آپ کو جو بھی چیز کہی جاتی ہے وہ آپ کے فائدہ کے لیے ہوتی ہے تو حکومت کے اس عمل پر آپ عمل کر کر حکومت کو بھی مدد فراہم کرے اور اپنی جان بچا کر اپنے گھر والوں کی حفاظت کرے تو آپ تمام سے میری یہی گزارش ہے کہ ماسک لگا کر اپنی جان کی حفاظت کریں اور جو ماسک نہیں لگائیں گے ان کو اس کا نقصان اٹھاپا اٹھانا پڑے گا شکریہ